بچے کھیلنے کے بعد کیا کرتے ہیں بچے تو کھی مطلب پڑھنے کے علاوہ پڑھ پڑھ کے آتے ہیں اور اس کے علاوہ آ کے کھیلتے ہیں کوئی جس کو جو مرضی ہوتا ہے وہ کھیلتے ہیں کوئی سائکل سیکھنے چلا جاتا ہے سائکل چلانے جاتا ہے کوئی گلی ڈنٹہ کھیلتا ہے کوئی تیرنے چلا جاتا ہے کوئی سو بھی جاتا ہے پھر کوئی پڑھنے کے بعد آ کے گھر پہ بھی پڑھائی کرتا ہے وہ نوٹ نوٹ ووٹ لکھتا بھی ہے اور بچے بہت طرح کے ہوتے ہے جس کو جو مرضی ہوتا ہے وہ کرتے بھی ہے اور بس بچے ادھر ادھر مطلب زیادہ گھومنے پہ دھیان دیتے ہیں اور جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرتا ہے کھیلتے ہیں پتا نہیں کیا کیا کھیلتے ہیں اب تو کھیل بھی الگ الگ طریقے کا نکل گیا ہے اور آتے بچے ادھر سے پڑھنے کے بعد

ادھر جاتے کچھ ممی کی بات سنتے ہیں اور کچھ کھانا وانا کھا کے آرام کرتے ہیں کچھ پھر دوسرا بھی پڑھائی ہوتا ہے تو اس پڑھائی میں بھی جاتے ہیں